सोमखोर गोथां आरो साखोन सिखोन आबहावाखौ रैखा खालामनो थाखाय जों बिफां गायनांगोन एबा दो गावनि जानाय एबा जानाय आदारनि दाखोर दालाफोरखौ जोङो मोजाङै मोजां साफा साखोन सिखोन खालाम नांगोन एबा जोङो साखाथिआव थानाय दावबायारि जायगाफ्राव जों जेरखम पिकनिक जाहैयो बेफोरबायदि जायगायाव जों जाहाते जाखोन्दा बुस्तुफोरखौ जों लाबोफिननानै जोङो सावो आरो रि युस खालामनो हायो एबा रि साइकेल खालामनाय बुस्तुखौ जों सानो मानो होनबा जोङो जोंनि सोमखोर गोथां आरो साखोन सिखोन जायगाफोराव जोङो जानाय बुस्तुफोर जेरै प्लास्टिक बेफोरबायदि बुस्तुखौ जोङो गारबोआ एबा सावबोआ एबा माखासे मानसिफ्रा जौ लोङो जुवा जौ लोंनानै बथलफोरखौ बुख्रेबना फैयो बेफोर जोंनि थाखाय गोहोम खोख्लैयो दावबायथाया जोंनि थाखाय जेरै साखाथिआव थानाय मिथिंगा एबा दैमा हाजोफोराव गोहोम खोख्लैनाय जाथायफोरा जायो जेरै माखासे सुबुंफोरा ओ पिकनिक स्टपफोरा थांनानै जौ लोंहैयो एबा पिकनिक जाहैयो बेफोराव जों नुनो मोनो कि जोङो जौ बथलफोरखौ साखोन सिखोन दोना लाबोफिना एबा माखासे मानसिफ्रा बुफायनानै फैयो आरो जानाय बुस्तुखौ जेन'बा थोरसि लथाफोरखौबो दोनबोयो आरो